میری ریاست میں اردو زبان تعلیمی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اردو بولنے والے لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہیں کئی اسکولوں میں اردو کو ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اور کچھا ادارے ایسے بھی ہیں جہاں اردو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال ہوتی ہے اردو زبان نا صرف ایک تعلیم مضمون ہے بلکہ یہ ہماری ثقافت تاریخ اور عبدی ادبی ورثے کا بھی ایک اہم حصہ ہے اردو شاعری اردو شاعری نثر اور ادبیات کو اسکولوں میں پڑھایا جانے پڑھایا جانے نئی نسل کو اپنی شناخت اور ماضی سے جوڑنے میں مدد دیتا ہے اگر انگریزی اور علاقائی زبانوں کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اردو بھی ابھی بھی اپنے ایک زندہ زبان ہے اور تعلیمی ادارے سے فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اردو زبان کی ترقی اور اسے نصاب کا حصہ بنانے کے لیے مختلف اقدمات کیے جا رہے ہیں مجموعی طور پر اردو زبان میرے علاقے کی تعلیم نسل میں ایک مثبت اور ثقافتی طور پر اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کو مزید فروغ دیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں